हमेसभ बेगूसरायमे रहै छियै बेगूसरायमे इसभ पाबनि होइ छै छठि होइ छै नहि पहिने दशहरा होइ छै तब छठि होइ छै तब सुकराती पहिने छठि अथि दशहरा तब सुकराती तब छठि आ तकर बाद जे सभ महीने महीने पाबनि छै तिल सङ्क्रान्ति छै होली छै सरस्वती पूजा छै सभ पूजा पूजा बैशाखी पर्व छै बेगूसरायमे सभ रङ्गके पाबनि छै सभ रङ्गके ई नहि छै जे एक्को पाबनि छूटल छै चौड़चन भादवमे चौड़चना पाबनि छै आसिन जे कहबे कयलहुँ जे जगरना तगरना यात्रा सभचीज छै होली सभचीज छै तऽ सभ पाबनि बेगूसरायमे होइ छै सभ पाबनि होइ छै आ केना केना होइ छै केना केना होइ छै सभमे पूड़ी अर सूप किनलहुँ पकवान बनयलहुँ डलिया सैँतलहुँ दौरी किनलहुँ एना एना करि कऽ निमहै छियै एना करि कऽ पाबनि बेगूसरायमे होइ छै बेगूसरायके जिलामे आरो सभ ठीके छियनि आर सभ पाबनिमे एना एना निमहै छियनि आ सभ पाबनि होइ छनि बेगूसराय जिलामे सभ पाबनि ए बारहो महिनामे बारह पाबनि तिल सङ्क्रान्तिसँ लए कऽ हिआँ लगपाँचे लगपाँचैओ होइ छनि लगपाँचैओ पाबनि होइ छनि हमरा आरके आ गोबर मट्टी सभसँ निपलहुँ पोतलहुँ पवित्र जगह बनयने रहलहुँ